हैल्लो सरीता मैम तुस बोला दे मैंडम में रोता लैना ऐ दो किन्ने पैसे होगे इक ट्राली दे चार ज्हार कुछ जैदा निं होई गेआ थोह्ड़ा डिस्काउंट देना चाहिदा थोह्ड़ा बौह्त चलो ठीक ऐ मैंम इन्ना बी बड़ा ऐ तां ठीक ऐ ते दो ट्रालियां लैनियां न ठीक ऐ ठीक ऐ फिर हां